आंथ' गोबां मानसिफोरनि थाखाय संनायाव इसेबां माने गोरों नङा थेवब्लाबो आङो जाखिनि हायो बेखौनो सङो आरो आरो ओंख्रि बुरजाफोर संबाथ'

माबा जायो खस्त' जायो नालाय बेखायनो आङो बारा संनो रोङा थेवब्लाबो गावनि रोंनाय मथे सङो आङो थेवबो गोथाव जासाबो आरो जानोलाय आरो बिदिनो मानसि बुरजानि संबाथ' जानाय बुरजा नांगौ गासैखौबो ओंख्रिफ्राबो बुरजा नांगौ बेदर बेदरफ्राबो बुरजा नांगौ जायो नालाय बेखायनो जाखिनि रोंगौ बेखौनो सङो आङो आरो थाब संखांनायनि थाब संखांनायनि बाहायनायफ्राबो जाबाय जेरै आङो थाब संखांनायाव बाहायो माखासे आदबफ्रानो जाबाय जेनबा कुकार प्रेसार कुकारफोराव संबाथ' थाब मोनो नालाय ओंख्रिफोरा बेखायनो थाब संनाय जायो आरो बे थाब थाब मोनहोनो थाखाय एखमबा टाइमबो सर्ट जायो नालाय बेखायनो थाब मोनोबा भाजा भाजाफोर बांसिन एवनाय जायो थाव मोन्नायाव होमबानो संनायफ्रा थाब जायो आरो बाजाफोरजों आरो बिदिनो कुकारफोरावबो जेनबा होबाथाय बेदरफोराबो थाब मोनबाय ओंखायनो थाब थाब मोनहोनो थाखाय आङो प्रेसार कुकारखौनो बाहायनाय जायो आरो आरो भाजाखौनो बांसिन संनाय जायो भाजा संबाथ' दसेनो मोनथारो ना नंखायनो भाजा मैद्रु बेफोरखौ संनाय जायो